हम सुकृति बोलै छी हम बिहारके साक्षरता दर के बारेमे जानकारी प्राप्त करऽ के चाहै छी महिला के कते छै आओर पुरुष के कते छै सचे सर तेतालीस प्रतिशत किए छै ओतऽ

हॅं हॅं हमरा इहे जानकारी चाहै छलौहँ से बिहार मे की ब्यबस्था छै शिक्षा के ठीक छै आगे जानकारी लेबऽ के होयत तऽ फेर अहाँके कोल करब